हॅलो गूड आफटरनून हे आ एम हांव ट्रेवल एजन्सीतल्यान उलयतां सांग तुजी कशी हेल्प करू हांव ट्रान्सपोर्ट हय तुमी खंयच्यान येल्ले आसा खंयच्यान येल्ले महाराष्ट्रांतल्यान येल्ले हय सो तुमी कितलीं जाणां आसा तर चार जाण फॅमली फ्रेंड्स आसा तुमी तुमी गोवा गोवा भोंवपाक येला न्हू आमच्या गोंयान न्हू सगळे बीचीज आसा चर्चीज आसा पोर्चूगीज ओल्ड हावजीज आसा ट्रेडीशनल आनी कितें भोंवपाक जाय तुमका आं घरां पळोवपाक जाय तुमकां हय सो आमच्या कडेन दोन सायटी आसा एक पणजे फोंतेनाज आनी एक मडगांव मार्केट एरिया तुमी खंयचे एरियान वचपाक प्रिफर करतले समज दोनी हेजेर वयता जाल्यार आमी तुका डिस्काउंट दिता एक सेअ ट्यूवेंटी पर्सेंट डिस्कांउट पडटलो तुमकां दोनी घेतल्यार वांगडा पे केल्यार दोन दिसांचो तुमकां त्या ट्रेडिशनल घरांची स्पेशलिटी विचारपाक जाय ट्रेडीशनल घरांची स्पेशलीटी पोर्चूगीज सांगू हय ती ओल्ड घरां आसा पोर्तूगीजाची ती तेंच्यानी त्या टायमार बांदलेली आनी ती आतां मोडपाक बीन डेमोलीश करपाक बीन शकना ती ती बॅड आसा तशी डेमोलीश आनी ती खूब वेरी कलरफूल आसा ती आनी म्हणून ती आतां तुमकां पळोवंक मेळटा ती एज अ ट्यूरीस्ट ओके आनी किरें विचारपाक जाय तुमका मेळटा नाल्यार हांव फाल्यां फाल्यांच न्हू फाल्यांच येतलें तुमी ओके बरें तर